جی السلام علیکم میں آن لائن ایک نیا اسمارٹ فون تلاش کر رہا ہوں مجھے یہ یقین نہیں کہ کون کون سا اسمارٹ فون میرے لیے بہتر انتخاب ہوگا جی جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے دستیاب اسمارٹ فون میں سے بہترین اختیارات کے سفارشات دی جائے جی میں خود کو ایک ٹیکنالوجی کے شوقین شخص کے طور پر دیکھتا ہوں جو بالکل ٹیکنالوجی میں جڑا ہوا ہے اور ٹیکنالوجی کو پسند کرتا ہے جی اور میں آن لائن فارم بھی تلاش کرتا رہتا ہوں اس کے ریلیٹیڈ جی جی پوچھیں مجھے مجھے ایک ایسا سوال پوسٹ کرنا ہے جس میں میں اپنے بجٹ اور ضروری خصوصیات کے وضاحت کروں تاکہ مجھے موزوں اور دستیاب اسمارٹ فونز کے سفارشات مل سکیں جی بالکل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے بجٹ اور ضروریات کے مطابق میں آپ کو مخصوص فونز کے فہرست پیش کر سکتا ہوں جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک کریں جی شکریہ